मूंखे सभिनीनि खां वधीक क्रिकेट खेॾणु पसंदि आहे ऐं क्रिकेट मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे क्रिकेट में मां सुठी बॉलिंग ऐं बेटिंग कंदो आहियां फिल्डिंग बि मुंहिंजी ॾाढी सुठी आहे फिल्डिंग में मां ज्यादातर अ अ स्टंप जे पोइतो अ बीठो रहंदो आहियां ऐं क्रिकेट मूंखे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ॾिसण में बि मूंखे क्रिकेट ॾाढी सुठी लॻंदी आहे जीअं क्रिकेट मां असांजे इस्कूल में बि हुई इस्कूल में मां ॾाढो सुठो खेॾंदो हुयमि हाणे त मुंहिंजी उमिरि थी वई आहे हाणे इन करे मां क्रिकेट नथो खेॾी सघां त मूंखे इन खां अलावा कबडी कबडी बि ॾाढी सुठी आहे कबडी खेॾण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हो त असांजी देसी गेम आहे कबडी कबडी मां बचपन खां खेॾी आहे कबडी खेॾण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं उन उन में असांजो स्वास्थ्य बि ठीकु रहंदो आहे कबडी खेॾण में अ ॾाढो जोखिम बि आहे चोट बि लॻंदी आहे कबडी में कबडी हिकिड़ी तरह जी अहिड़ी गेम आहे की माण्हुनि जी फिटनेस ॾाढी सुठी रहंदी आहे इन खां अलावा मूंखे वॉलीबॉल वॉलीबॉल बि ॾाढी सुठी गेम आहे हुन में खेॾण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हितों खो हुतां बॉल खे मारे करे पहुचाइणो थींदो आहे ऐं इन खां अलावा मूंखे बैडमिंटन बैडमिंटन में बि ॾाढो मज़ो आहे सिंगल्स ऐं डबल्स बैंडमिंटन ॾाढो सुठो खेॾंदा आहियूं बैडमिंटन अहिड़ी गेम आहे की ॾाढो मज़ो ईंदो आहे बैडमिंटन खे खेॾण में साउ चढ़ी वेंदो आहे अगरि लॻातार खेॾंदा रहो त इन सां इन सां असांजो स्वास्थ्य बि सही रहंदो आहे बैडमिंटन बैडमिंटन असां पंहिंजे पार्क में खेॾंदा हुयासि नैट लॻाए करे चारों तरफ़ु रसी ॿधी करे डबल्स ऐं सिंगल्स ॿई खेॾंदा हुया त ॿई तरह जी गेम खेॾनि त हुयासीं वीह वीह पॉइंट जी गेम थींदी आहे बैडमिंटन हिकु ऐं इन खां अलावा असांजी देसी गेम जीअं लटू थी वियो कंचा थी विया हे सभु असां खेॾंदा रहंदा आहियूं इन खां अलावा त ॿी बि ॾाढी गेम आहिनि जीअं फुटबॉल फुटबॉल खेॾण में ॾाढो मज़ो मज़ो ईंदो आहे फुटबॉल पंजेतालीह मिंट जी गेम थींदी आहे ऐं हे पंजेतालीह मिंट में आनू माण्हू यारहां खां ॿारहां किलोमीटर भॼी रहंदो आहे ॿई तरफ़ु गोल थींदा आहिनि फुटबॉल जे अंदरि गोल करण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे फ्री किक मारण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे फुटबॉल जे अंदरि मां गोल किपिंग बि कंदो रहियो आहियां फुटबॉल जे अंदरि ऐं फुटबॉल अहिड़ी गेम आहे खेॾण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे इन में साउ ॾाढो चढ़ंदो आहे छो की हिन में डुकणु ॾाढो पवंदो आहे डुकण सां साउ चढ़ंदो आहे साउ चढ़ण सां असांजी फिटनेस सही रहंदी आहे छो की उन में इलाही असां डुकंदा आहियूं इन खां अलावा मूंखे टेबल टैनिस हा टेबल टैनिस बि मां ॾाढो सुठो खेॾंदो आहियां टेबल टैनिस अहिड़ी गेम आहे की ॿई ॿ ॿई तरफ़ु हे एक्वीह पॉइंट जी गेम थींदी आहे ऐं टेबल हा रांदि अहिड़ी थींदी आहे टेबल टैनिस की खेॾण में ॾाढो मज़ो थी थींदो आहे हुन जा रेकेट जेके आहिनि ॿिन्हनि तरफ़ु रॿड़ लॻियलु थींदो आहे ऐं शील्ड जी बॉल ईंदी आहे जेके हितों खां वठी हुन हुतां ताईं मारींदा आहियूं ऐं बैडमिंटन अहिड़ी गेम आहे बैडमिंटन जी तरह ई खेॾी वेंदी आहे टेबल टैनिस बि इन खां अलावा ॿ टे गेमूं ॿियूं आहिनि जेको मां ॾाढो सुठो खेॾंदो आहियां जीअं अ असां इस्कूल में रगबी बि खेलंदा खेॾंदासीं रगबी खे बॉल जहिड़ी हुन जी बॉल थींदी आहे उहा चपटी थींदी आहे रगबी खे खणी करे असां भॼंदा आहियूं हितों खां वठी हुन ॿिए कोने ताईं ऐं लाइन खे पार करिणो थींदो आहे तगबी अहिड़ी गेम आहे की उन में ॿिया माण्हू जेके पाण खां बॉल खसींदा आहिनि ऐं बॉल खसे करे वर वठंदा आइन पर जेको लाइन क्रोस करे वञंदो आहे त उन में उहो गोल थी वेंदो आहे रगबी ॾाढी मूंखे खेॾण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे